नमस्कार जी बताइए जी हाँ बीमा वाले बोल रहे हैं एल आई सी बीमा वाले बोल रहे हैं कितने लोगों का कराना है

जैसे हमारे पास बीमा नहीं तुम साल में देना चाहते हो कि ये महीना में देना चाहते हो कि छ्माही में हमारे एक वहाँ बीमा चलता है और लगभग छः महीने में जिसमें दो दो लाख रुपये का अच्छा तो आप आ जाना हम कर देंगे कितने कितने का कराना है एक हमारे पास जैसे डेली का हिसाब दोगे तो हमें एक साढ़े तीन सौ रुपये में लगभग बैठेगा इतना साढ़े नौ हजार रुपये का छमाही छमाही में साढ़े नौ हजार का सालाना में अठारह हजार रुपया बैठेगा जैसा बीमा आप जैसा रुपया देना चाहो उतना हम कितने की अच्छा दो लाख रुपये का कराया था कौन सा बीमा था अच्छा हम ए कितने साल में देना चाहते थे वो लोग पाँच साल बाद वापसी कुछ आधा होगा अब साठ ओठ हजार रुपये लगभग हमारे मंथली में वापसी होता है इतना वापसी था न तो ये वो ये वाला नहीं होगा हमारे में मिलेगा साढ़े चार वार लाख रुपये लगभग आखिरी में और दो लाख वाला कराना हो तो आपको तो छः छः हजार रुपये पड़ेंगे महीने में चार लाख की चार लाख की मान कर चलो साढ़े बारा ओरा हजार रुपये छमाही बैठेगा हमारे सालाना में चौबीस हजार रुपये बैठेगा और चौबीस हजार रुपये में आप बीमा जैसा चाहते हो डेली देना हो रुपये ई हर हफ़्ते में हमारे वहाँ देना पड़ता है कि हर दो दिन में बइ चांस आप दे सकते हो पैसे और लगभग महीना भरे में आप दे सकते हो जैसा आप चाहें छः महीनी में भी दे सकते ये ये डेली वाला तो चार साल की वापसी यह एल आई सी बीमा है जीवन जीवन बीमा वो जवन ऊ बनता नहीं है छः पन्द्रह साल में वापसी मिलता है फिर लगभग चार से लगभग दिया जाता है बीमा के दिए जाते हैं तो यही जब बीमा चलने लगते हैं हम आ जाएँगे ठीक है कब आओगे आप चा हम आ जाएँ कब आ जाऍं बताइए ठीक है नमस्कार फिर परसों आ जाएँगे ठीक ठीक